جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے کس چیز کا شوق ہے تو بچپن سے مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا تو سب سے پہلے میں نے مطلب اپنے گاؤں میں مکتبہ میں تعلیم مکمل کی اس کے بعد میں لکھنؤ آئی جامعہ نورالاسلام نسواں میں میں نے اپنا ایڈمیشن کروایا چھ سال تک میں نے وہیں تعلیم مکمل کی جب وہاں میری تعلیم مکمل ہو گئی اس کے بعد میں علی گڑھ کے لیے انٹرینس اگزام دیا اس میں میں پاس ہو گئی اس کے بعد مجھے یہاں پڑھنے کا موقع ملا اور میں پڑھ رہی ہوں آگے چل کر ان شاء اللہ اور کوشش کروں گی پڑھنے کی مطلب مجھے جس چیز کا شوق ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے